हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक जीन्स खरीदा था जिसका रंग बहुत अच्छा था वो जीन्स मैंने अपने लिए खरीदा था इसे पहनकर बड़ा ही आरामदायक महसूस होता है इसे पहनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी त्वचा खिंच रही है और मुझे ये पहनने के बाद बहुत सुन्दर भी लगता है क्योंकि इसका रंग बहुत अच्छा है और धोने के बाद इसका रंग खराब भी नहीं हुआ ये मुझे बहुत अधिक महंगा नहीं मिला था इसलिए मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ